हमारा मुख्य व्यवसाय खेती किसानी करना है हमारे यहाँ हमारे यहाँ खेती किसानी में गेहूँ चना मटर धान अरहर बजरी सरसों हर चीज का खेती किसानी होता है हम लोग उसे बेचकर आधा अपने घर में रख लेते हैं खाने पीने के लिए और मार्केट में बेचकर उसे पैसा लेते हैं पैसा लेने से हम लोग का घर घर खर्च चलता है पढ़ाई लिखाई इस कुछ पैसे इस्कूल में फीस जमा हो जाती है कुछ पैसे घर के खर्च के लिए हो जाता हैं जैसे तेल साबुन के लिए हो जाता है हमारे अरहर बेच अरहर बेचा जाता है तो उसको उससे भी पैसा मिलता है और उसका भी पैसा पढ़ाई लिखाई ओढ़ना कपड़ा खरीदने में खर्च हो जाता है हमारे यहाँ बकरी पाली गई है हम बकरी को बकरी बकरी को भी बेचते हैं बेचकर उससे उससे भी पैसा मिलता है तो हमारे घर का खर्च चलता है हमारे यहाँ का बकरी का दूध भी बेचा जाता है बकरी का दूध बेचा जाता है तो उससे भी पैसा मिलता है उसका दूध से मट्ठा भी बनता है मट्ठा बनाने से उसका घी भी बेचा जाता है उसका घी बेच जाता है तो उससे भी पैसा मिलता है हम लोग इसी तरह अपने खेती किसानी में लगे रहते हैं गेहूं की निराई गुड़ाई से उकर गेंहू की निराई गुड़ाई भी होती है अगर हम हमारे यहाँ खेती किसानी ना हो तो हम लोग कैसे खाए पियें रहन सहन कैसे हुए इसलिए हम लोग अपनी अपनी ही खेती किसानी में करके अपने घर पर ही अनाज उगाकर मार्केट में बेचते हैं बेचने बेचकर हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई के सगुण सब में हर प्रकार के काम में